वाश्को मडगांव पणजी म्हापसा डिचोले बिचोले काणकोण पाळी चांदूर काणकोण पेरन्या सांगें सावड्डेंम पालेंम कुट्टरे बेतालबाटी नावेली कांसावली शिरदोना दाबोली बांबोलीम परवरीम सड्यार वाश्को शिरोडा शिरांक वाज्यां शिवोली मांगरान खारिवाडा चिकले चिकालीम मांगूर हील बेतलबाटी वेर्ना ओरुलें दोना पावल कालांगूट शिरदोना चांदूर परवरी

पा पोळेंम पाळी कुंकळी चावडीर मागीर पाड्ड्यां पेडण्या शिवोली